السّلام علیکم ٹراویل ایجنسی ایم کیو ایم میں نے آپ کے پاس ایک ٹیکسی بک کرائی تھی اس کو مطلب کینسل کروا دیجیے کیونکہ مجھے ایک ضروری کام ہو گیا ہے دعوت میں بھی جانا ہے اور کہنا چاہیے دوسری جگہ بھی میرے بچے کے ساتھ ہے تو ان کا ایڈمیشن کا ہے کئی کام نکل آئے تو اس وجہ سے میں یہ منسوخ کراتا ہوں میری جو رقم ہے اس کو آپ میرے اکاؤنٹ کے اندر بھجوا بجھوا دیجیے پانچ سو ہزار جو بھی ہے میری رقم وہ میری ہے میرے اکاؤنٹ میں بجھوا دیجیے